ہاں میں روایتی طور پر قلم سے کاغذ پر لکھنا پسند کرتی ہوں اور اکثر لکھتی بھی ہوں میں قلم کو گھر پر ہی بناتی ہوں اور دوات کو بھی اور میں لیپٹاپ پر ٹائپ کر کے بھی لکھتی ہوں کیوں کہ یہ آج کل کی ضرورت ہے لیپٹاپ پر ٹائپنگ کر کے ہم اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور حالیہ برسوں میں کمپیوٹر ٹائپنگ نے روایتی طور پر قلم سے لکھنے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیوں کہ کمپیوٹر ٹائپنگ بہت آسان ہوتی ہے